मेरी जेह्की मिगी जेह्की सारें कोला स्हेई जगह कुदै जाने गी लगदी तां हून जेह्के अस पैह्लें शहादरा शरीफ गेदे तां शहादरा शरीफ रजौरी बिच जेह्की इक्क दरगाह ऐ उत्थै बड़े दूरा दे लोक बी औंदे ते लोकें दी बड़ी मानता ऐ उत्थें जाना मिगी तां पसंद ऐ की उत्थै गेदे लोकें दी बड़ी मानता ऐ की उत्थै जेह्कियां जाइयै लोकें दी जेह्की दुआ पूरियां होंदी ऐ उत्थै बाहर अम्बे दा अम्बे दा निं संतरे दा बूह्टा ऐ ते उत्थै संतरे दे बूह्टे कश पिछले बारी गेदे हे तां संतरे दे बूह्टे थल्लै में बैठी दी रेही ते मेरे पर फुल्ल पेआ तां ओह्दे कन्नै पत्तर पे ते उत्थूं दी मान्यता ऐ कि लोकें दा मन नना होऐ कि जिसदे गोदी बिच ओह् फुल्ल ते संतरा पौंदा उसदी जेह्की दुआ ऐ ओह् पूरी होंदी उसदी जेह्की एह् जिंदी एह् दुआ पूरी होंदी ते कईं बारी इंया जनानियें ताहीं बी आखदे न कि जिसदी गोदी बिच ओह् पवै ते उंदे घर केह् मुड़ा होंदा

उस संतरे दे बूह्टे गी तुस दिखगे ना ओह् कदें बी सुक्के दा निं होंदा ऐ ऐसा कोई बी मौसम तुस बारां म्हीने चा तुस जदूं जाओ ओह् संतरे दे बूह्टे पर संतरे हमेशा लग्गे दे रौहंदे ते हमेशा हमेशा लग्गे रौहंदे ते तुस जिन्ना मर्जी जेल्लै जाओ चाहे तुस जून म्हीनै जाओ तां संतरे लग्गे दे होंदे उत्तें जां तुस दिसंबर म्हीनै जाओ तां लग्गे दे मतलब जेह्के मर्जी म्हीनै जाओ संतरे उत्थें लग्गे दे रौहंदे बारां म्हीनै संतरे लग्गे दे उत्थें पत्तर ओह् केह् आखदे हर बेल्लै पत्तर सैल्ले ते इक्क इंय होंदा कीि आम बूह्टा नुहाड़ा फुल्ल लग्गी जंदे ते नुहाड़े बाद जेह्के संतरे लग्गी जंदे ते फ्ही फुल्ल संभी जंदे पर उत्थें निं ऐ ऐसा स्हाब कि फुल्ल बी इक्कै टैम पर लग्गे दे ते संतरे बी किश निक्के संतरे न सैल्ले संतरे किश बड्डे बड्डे संतरे जेह्के बड्डे होई गेदे मतलब जेह्के पकी गेदे ते किश जेह्के ऐ ऐहीं सुक्कियै संतरे बड्डे होइये बुड्ढे होइये संतरे सुक्की गे ते ओह् ऐहीं बी संतरे बूह्टे पर सुक्की गेदे किश ते काले फिरी जंदे उप्पर पर ओह् काले निं फिरदे ओह् बूह्टें कन्नै उत्थें गै लग्गे दे रौहंदे ते उत्थें ते ओह् लगदे रौहंदे ते ओह् ख'ल्ल नेईं पौंदे इं'या इक्क बी हवा चलै तां साढ़े ख'ल्ल पौंदे ना उत्थें निं पौंदे उत्तें लोक इन्ने चिर चिर तक्क बौहंदे तां बड़ी मिन्नता करदे रौहंदे ते उत्थें जेह्की ओह् निं पौंदे कुसै किस्मत आह्ले पर पौंदा कोई फुल्ल संतरा जिसदे उप्पर पवै तां ओह् बड़ी गै किस्मत आह्ला होंदा नुहाड़े बाद भी माता वैष्णो देवी जाना बड़ा पसंद ऐ जेल्लै में उत्थें जन्नी आं

इन्नी मतलब मेरा रूह ऐ शांत होंदा इन्नी बंदे गी शांति अंदरा महसूस होंदी बंदा सोचदा की अं'ऊ माता तेरे कश गै र'वां मिगी माता अपने कशा दूर निं जाने दे

हर बेल्लऐ उत्थें जंदी रवां बस मिगी इ'यै लगदा कि में हमेशा जेह्की जंदी रवां ते मेरी मां जेह्की मिगी जंदी रवां ते उत्थें जाइयै मिगी अलग गै महसूस होंदा कि ते इक्क मतलब एह् होंदा ना कि बंदा परेशान होंदा दूनिया कोला परेशान होई जंदा इंया सौ मसीबतां होंदियां सौ परेशानियां होंदियां लेकिन उत्थै जाइयै मन जेह्का पूरा शांत होई जंदा असेंगी लगदा की नेईं की जो मज़ा इत्तें ओह् कुदै बी निं ऐ जि'यां मज़ा उत्थें ना इन्ना मज़ा घर गै कुदै बी निं ऐ